یہ تو ہمارے بہت سے پسندیدہ پینٹنگ اور ٹیکنک موجود ہے اور اس کے پسند ہونے کی وجہ ایک کوئی خاص نہیں ہیں پسند ہونے کی وجہ بس یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایسے پینٹنگ بنا رہا تھا تو اس کو بناتے بناتے اتنی اچھی پینٹنگ بن گئی کہ اس میں وہ میرے سے میرے ہاتھ سے وہ پینٹنگ پہلی مرتبہ موجود پہلی مرتبہ بنی تھی اسی وجہ سے یہ پینٹنگ اتنا زیادہ مجھے پسند آئی ہے اور اور بھی بہت سی ایک مرتبہ میں نے ایک درخت کو بنایا تھا ایک آم کا درخت تھا جس میں آم اگ رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے اس میں آم لگے ہوئے تھے ہرے ہرے اور اس میں ایک چڑیے کا گھونسلہ تھا اس چڑیے کے گھونسلے کے اندر اس چڑیے کے دو بچے منہ کو پھیلائے ہوئے تھے اور چڑیا جو تھی وہ اپنے بچوں کے لیے چارہ چن کر لائی تھی اور بچوں کے منہ میں ڈال ہی رہی تھی اس ٹائپ کا میں نے ایک آرٹ بنایا تھا ایک پینٹنگ میں نے بنائی تھی اور اس کو میں نے کہیں سے کاپی کیا تھا تو میرے ہاتھوں سے اتنی پیاری پینٹنگ بن گئی جس میں گھونسلہ تھا یہ اس پیڑ کی رونق کو دوبالا کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اس گھونسلے کی وجہ سے مجھے یہ پینٹنگ سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے